मिगी सूट सीना बड़ा शैल लगदा ऐ अजकल्ल जेह्ड़े सूट सीआ दे रैडीमेड सूट कोला बी शैल सलोंदे न दो तिन्न सूट में घर सीते खुद सीते बड़े शैल सीते इ'यां फ्राक सूट होई गेआ ओह् बी शैल चोनां पाई पाई सीते जेह्ड़े जेल्लै में बजार कुतै जां सारे लोक आखदे सूट कु'त्थूं सिआया में आखनीं आपूं कु'त्थूं सिआया सारे सूट शैल लगदे न अजकल्ल दो तिन्न सूट दित्ते में इक अफगानी सीता में प्लाजो सूट बी सीता होर फ्लेयर सूट बी सीता ओह् बी बड़े सोह्ने सूट सलोऐ दे फिटिंग बी बड़ी शैल बनाई दी जे किट्टी पार्टी जाना पार्टी वियर बी सूट सी लैन्नीं खुद में खुद ब्लौज स्कलट बगैरा सी लैन्नी होन्नी आं होर जेल्लै कुतै साड़ी ब्लजौ बगैरा फाल बगैरा बी अस लगाई लैन्ने होन्नें में लगाई लैन्नी आं जेल्लै अग्गें पिच्छें जन्ने आं अस बड़े सोह्ने सूट लगदे सूट लगदे बड़े शैल न सलवार सूट बी डाल्लियै जाओ तां बी बड़े शैल लगदे अपने सूट दी खुद फिटिंग बनान्नी होन्नीं बजार जाना ताह्म्मीं औंदे जंदे लोक आखदे कु'न्न सूट सीता जेह्ड़े में अजकल्ल जेह्ड़े सूट सीने आह्ले सीने कोला रैडीमेड कोला इ'यां सगूं सूट शैल जैदा शैल लगदे खुद अज्ज सूट आपूं सीऐ पाए दे होन ते सस्स सौह्रा बी आखदे भाई सूट शैल न बेटा बी बेटी बी आखदे खुद भाई सूट स सानूं बी सी देओ सूट होंदे बड़े शैल लाने आह्ले जो सेआए दे होंदे न रैडीमेड कोला बी अच्छे होंदे ऐ अस सूट खुद सीओ में ते इ'यै आखनीं सूट खुद सीओ खुद पाओ पता लगदा फिर अपनी फिटिंग दा बी पता लग्गी जंदा हर इक चीज दा बी पता लग्गी जंदा कि सूट किन्ने शैल सलोंदे न हर इक सूट सीने दी बड़ी बिधी होंदी ऐ उस्सी बड़े रेबदार ते कटिंग बगैरा ते फिटिंग दे नशान लगाइयै आराम कन्नै बंदा घर खुद सूट सी सकदा आपूं टेलरिंग बंदा खुद सूट सी सकदा कन्नै पाई सकदा अपनी फिटिंग दा जि'यां मर्जी कोई सेआऽ जि'यां मर्जी पाऽ अपने सूट दा दी फिटिंग बगैरा कोई निं कोई ओह् सी सकदा क्योंकि अस सूट गी बड़ा स्टैंडर्ड दा होंदा अस रैडी लेखा रैडीमेड सूट थ्होंदा जि'यै लेखा अपने घर बंदा आराम कन्नै सीऐ पाई सकदा साइड बिच्च कम्म कुम्म करियै घर दा कम्म काजै बिच्च बंदा आराम कन्नै सूट बी सी सकदा सूट सीते दे होन ते फिर ब सूट सीने कन्नै एह् होंदा कि हत्थ बार बार खु'लदा जिन्नी बारी सूट सीओ इन्नी बारी हत्थ बार बार खु'लदा में खुद फ्राक सूट सीता फ्राक सूट फ्राक सूट चौना पाई पाई शैल करियै सीता में फ्राक सूट बी चौना पाई पाई सीता शैल करियै सीता उस्सी शैल दो तिन्न बारी चौना पाइयै प्लाजो बनाया उसके साथ मैंने कन्नै कन्नै ओह् बनाया केह् आखदे अफगानी सूट सीता अफगानी सूट दी सलवार बी शैल इ'यां चौना पाई पाई सीतियां शैल इ'यां कमीज बी शर्ट बी फल फलाए दे पेदा अम्ब्रेला बाजू टाइप दी कमीज बनाई में खुद बनाई ओह्दे बाजू बी शैल अम्ब्रेला टाइप च बनाए खुद फिटिंग रक्खी अपने सूट दी शैल सूट सीता अपने शैल बजार जाने कोला बी लोक आखदे किन्ना शैल सूट ऐ में आखेआ देई ओड़ मी इन्नी खुद फिटिंग दा सूट खुद बनवाया ऐ सारे लोक इन्ने पंसद करदे सूट एह् घर आह्ले इन्ना पसंद करदे कि चलो अज्ज अपने घर सूट सीआ दे कि बाद बी कोई डिमांड होऐ कोई होर बी सिआऽ साढ़े कोला ते अस बी आखने होर बी कुहै बी शैल लगदा कन्नै सूट घार पाए दा बी लेडीज बड़ा शैल सूट लगदा अपने बच्चे बी सीऐ बंदा पाई सकदा ताह्म्मीं बड़ा शैल सजदा में गुड़िया बास्तै बी इक दो फ्राक सीती फ्राक सीने दे बावजूद बी उन्नै बड़ा शैल लगदा उस्सी कुड़ियै गी फ्राक मम्मा बोलदी कदें टाप बगैरा सी दे टाप बी सीन्नी होन्नीं कदें टाप बी पाई लैंदे बंदा खुद खुद सीने कन्नै बड़ा फायदा होंदा क्योंकि खुद सीऐ पाने कन्नै केह् होंदी फिटिंग अपनी कपड़े दी खुद बंदा पाई सकदा खुद लाई सकदा कन्नै पता लग्गी जंदा कि फिटिंग करने दा केह् मतलब ऐ ओह् किन्ना नेईं ऐ किन्ना बंदा फिटिंग करी सकदा दुए टेलरै कोल बंदा कपड़े सिआने होन निं बंदा पाई सकदा फिटिंग फिटिंग दा इन्ने कपड़े दिंदा कि खुद बंदा खुद ट्रेनिंग कीती दी होऐ ते खुद बंदा खुद टैम कड्ढियै बी अपना सूट सिखदा अपने घर दा बी कम्म करी सकदा घर दे कम्म करने कन्नै कन्नै कन्नै सूट सीने कन्नै एह् होंदा कि होर होर होर डिजाइन दा पता लग्गी जंदा कोई चूड़ीदार पजामा कोई चूड़ीदार कोई किट्टी च पार्टी च जाने बास्तै लैंह्गा साड़ी ब्लौज सब कुछ बंदा अराम अराम कन्नै बल्लें बल्लें आहिस्ता आहिस्ता सिक्खियै ते अपने खुद पाई सकदा जुल्लै बंदा पार्टी फंक्शन कुतै बी जंदा अपने घर ते अपने घर बंदा लेआन्नियै कपड़ा खुद सीऐ सूइयै बंदा जित्थै मर्जी पाइयै जाऽ पार्टी च जाऽ स्कूल बच्चें दी मीटिंग च जा अपने घर सीने कन्नै बड़ा फायदा होंदा कन्नै अपनी चीज दी अपनी चीज बनी जंदी कन्नै अपने सूटै दी फिटिंग बनी जंदी जो मर्जी लाऽ जो मर्जी बंदा खाऽ एह् होई सकदा कि अपने कपड़ा लेआंदा हो जो मर्जी जिस्सी मर्जी सीऐ देओ एह्दा गै बड़ा बैनफिट्ट होंदा कन्नै कपड़ा जेह्ड़ा मर्जी दो तिन्न फ्राक सूट सीते ऐ में दो तिन्न में चूड़ी पजामा सीते दो तिन्न में अफगानी सूट सीते हर इक दे बाद जैसे फ्राक सीती घग्गरा बगैरा सीता स्कलट सीती ते ब्लौज बगैरा बी सीते सीने कन्नै एह् होंदा कि सिद्धी रेब बी आई जंदी अपने हत्थ बी खु'ल्ली जंदे जो मर्जी पाऽ जिस्सी जिस किसमा दा चाहा उस किसमा दा अपना सूट बनाइयै बंदा पाई सकदा एह् थोह्ड़ी कि कुहै दी पाबंदी सलवार सीऐ बंदा जो मर्जी सीऐ पा पाने कन्नै एह् होंदा कि बंदा अपने कान्फीडैंस होई जंदा अपने पर उम्मीद होई जंदी कि अस बी चलो कुछ पा दे सीआ दे कुछ ऐ ते निं ऐ लोकें पर हीखी भला साढ़ा अस कुसै उप्पर हीखी हा अस कपड़े कोई सिआइयै देआ दा अपनी मर्जी दा अपनी पसंदा दा जो मन करै बंदा सीऐ पाई सकदा जे सक्लट ऐ सक्लट दा रवाज ऐ बंदा सक्लट पाई सकदा अपने बच्चें गी जो मर्जी पुआई सकदा अपने फिटिंग दा पवा अपने स्हाब दा पाऽ जो मर्जी पवा बंदा ठीक ठाक बंदा कपड़े पाई सकदा एह् निं ऐ कि अपने बच्चे गी बी तंगी पौंदी कपड़े पाने दी अपने जो मर्जी अपनी गुड़िया गी बी बंदा सीऐ पाऽ फ्राक सीऐ पाऽ टाप सीऐ पाऽ जो मन करै अपने बंदा पसंद दा कुछ बी पाई सकदा साड़ी फाल लाई सकदा जेल्लै मन करै ब्लौज सीऐ फंक्शन च जाई सकदा जो अपने घरै दी टैम कड्ढियै बी बंदा जो मन करै टैम कड्ढियै जेह्ड़ा मन करै कपड़ा होइयै बंदा सी सकदा कुसै दी पाबंदी निं होंदी ऐ इस कपड़े सीने पर नेईं कोई म'ना करदा नेईं किश जिल्लै मन करै बंदा जित्थै बजार जाने गी मन करै बंदा बजारा लेआन्नी सकदा जित्थै मन करै बंदा उत्थै कपड़े पाई सकदा कोई पाबंदी निं होंदी कोई कुछ निं होंदा ऐ जेह्ड़े मन करै फिटिंग बंदा पाई सकदा में अपने कोई सत्त अट्ठ सूट सीते सत्तें अट्ठें सूटें दी फिटिंग शैल बनी शैल पाया ऐ में शैल बड़े मजे औंदा कपड़ा पाने गी इन्ना मजा औंदा अपनी फिटिंग दा कपड़ा पाने गी जिद्धर जाओ अपनी फिटिंग दा कपड़ा बंदा कुतै बंदा कोई निं सी सकदा नेईं बंदा रैडीमेड लेई सकदा अपनी फिटिंग दा कपड़ा जित्थै मर्जी पाइयै जाओ अपना फेवरट कपड़ा होंदा जिन्ना हून फ्राक सूट ऐ मी बड़ा पसंद ऐ मी बड़ा मन करदा कुतै पाइयै जाने गी बार बार बंदा उइयै पाइयै जंदा कन्नै काटन ते कन्नै आपूं सीते दा होंदा ऐ किन्नी शैल बनाइयै रेब बनाइयै सीते दा होंदा जित्थै मन करै उत्थै बंदा पाइयै चली जंदा कोई तंगी निं होंदी ऐ दिक्ख कुसै दे कपड़े सीने च कुसेै गी तंगी होंदी भला कुसै दी रेब निं शैल बनी अपनी मर्जी दा जो मन करै बंदा पाई सकदा फिटिंग दा जेह्ड़ा मन करै उइयै लाई सकदा एह् निं हो भला अज्ज चूड़ीदार पजामा सिआया ते अज्ज अफगानी बंदा अफगानी सूट सीऐ ते अफगानी बंदा शैल करियै पाई सकदा दो ते अफगानी सूट बी शैल सीते इक अपनी बेटी दा सीता इक अपना सीता इन्ना फेवरट लगदा कि स्कूल आह्ले बच्चे बी पुछदे कि मम्मा किसने सी के दिए मैंने खुद सिया है खुद सीने कन्नै बड़ी शैल फिटिंग औंदी बड़ा मजा औंदा कपड़े सीने च कपड़े दा अपना खुद फिंटिग दा सीना कन्नै अपना फेवरट बड़ा लगदा पंसद बड़ा औंदा सानूं कपड़ा सीने गी इन्ना लगदा जिन्ना कोई कुसै ने रैडीमेड कोला बी शैल सीते दा होंदा ऐ अहें घर खुद सीते दा होंदा ऐ अस साढ़े घर बी सस्स सौह्रे ने उ'नें ई बी सीऐ पान्ने होन्नें ओह् बी शैल लगदे ते उ'नें ई बी अपना कपडा बड़ा पसंद लगदा ओह् बी आखदे दिक्ख किन्ना शैल कपड़ा सीते दा किन्ना सोह्ना कपड़ा सीते दा शैल गै सीते दा होऐ ते फिर शैल गै लोग आखदे शैल सीते दा कपड़े अंदर बाह्र पाइयै जाने बास्तै कपड़े शैल गै होने चाहिदे शैल गै फिटिंग ठीक ठाक होनी चाहिदी कपड़े दी कपड़े दी शैल ठीक ठाक होऐ ते बंदा फेवरट रौंह्दा अपने पंसद रौंह्दा प्रोजैक्ट आंगू लेखा इक बंदा अपने कपड़े सीऐ ते बाह्र बी डिमांड पेई जंदी बाह्र बी अपने कपड़े दी डिमांड पेई जंदी बाह्र बी बंदा फ्राक सूट इक दो बंदा गरीब बच्चे गी बी बंदा इक दो सीऐ दिंदा शैल सीते दा होग ते शैल बंदा ठीक ठाक रौंह्दा कपड़े सीने गी ठीक ठाक कपड़ा सीऐ पाना सारें कोला पसंद औंदा कपड़ा सारे कोला सीने गी शैल लगदा ऐ इन्ना फेवरट लगदे कपड़े कि आपूं सीते ते आपूं इन्ने पसंद आंदे कपड़े होर कोई नेईं बंदा इ'यै लेखा सी सकदा कपड़े है होंदे शैल ऐ सीने बास्तै कोई सिर्फ फिटिंग दा शैल करियै बंदा सी ले खुद खुद सीने च बड़ा मजा कपड़ा कपड़ा सीऐ अपना फेवरट खुद पसंद लगदा बंदे गी अपनी फिटिंग बंदा आपूं पाइयै जित्थै मर्जी मन करै उत्थै बंदा जाई सकदा